کتاب پڑھنا ایک انسان کی زندگی میں ہمدردی سمجھداری اور تعلقات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کتابیں مختلف کرداروں اور ان کی زندگی کے حالات کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں جب ہم کسی کہانی کے کرداروں کے ساتھ جڑتے ہیں ان کی مشکلات اور خوشیوں کو محسوس کرتے ہیں تو یہ ہمیں ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے ہم دوسروں کی تکالیف اور احساسات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں جس سے ہماری اپنی ہمدردی کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے کتابیں ہمیں مختلف ثقافتوں نظریات اور زندگی کے تجربات سے روشناس کرتی ہیں مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھنے سے ہماری علمیت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم مختلف نقطہ نظر کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں یہ ہمیں زیادہ سمجھدار اور دانشمند بناتا ہے کتابیں پڑھنے سے ہمیں دوسروں کے ساتھ مشترکہ موضوعات پر بات چیت کا موقع ملتا ہے یہ ہمیں دوسرے کی لوگوں کے خیالات اور جذبات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کرتی ہے جس سے ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں مشترکہ کتابیں پڑھنے سے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بات چیت میں بھی مدد ملتی ہے